नमस्ते नमस्ते आपका होटल चलता है क्या क्या बनता है क्या क्या बनता है आपके होटल में अच्छा तो हम लोग पाँच लोग यहीं ठहरे हुए हैं पाँच लोगों का कबाब चाहिए कितने में हो जाएगा रेंज बताइए एक जन का पाँच सौ रुपये बहुत महँगा बता रही हैं फिर भी फिर भी लूट मचा रखी है इतना महंगा कोई देता है बहुत महंगा है कुछ कम कुछ कम करिए पाँच लोग हम लोग बस दा दस पाँच कम करेंगी आप बहुत बहुत ज्यादा बोल रही हैं कुछ और कम करिएगा पाँच लोग हैं न कुछ कन्सेक्सन और कीजिए हाँ ज्यादा लोग तो हैं हम लोग नहीं कबाब चाहिए और पिज्जा भी चाहिए

पाँच लोगों का कितने में हो जाएगा पाँच लोगों का कितने में हो जाएगा पाँच लोगों का अच्छा पिज्जा का और कबाब का पाँच सौ बहुत ज्यादा नहीं बता रही हैं देख रहे हैं भई हम भी देख रहे हैं दुनियाँ में बहुत जगह घूमें हैं बहुत खाए पीए हैं ऐसी बात नहीं है कुछ कम कीजिए चलिए ठीक है तो पाँच लोगों का भिजवा दीजिए

नहीं और कुछ नहीं चाहिए अच्छा हो शुद्ध अच्छा हो हाँ हाँ ठीक है भई किसी किसी दुकान तो देखने में तो रहता है बहुत बड़ी दुकान है अच्छी दुकान है लेकिन तो जब हो सकता है की शुद्ध ना हो कुछ मिलावट हो

नमस्ते